हैलो हां केह्ड़ी कापी लेनी ऐ क्लासमेट दी कापी तुसें लब्भी जानी प'ञां रपेऽ दी एह्दे च एह्दे च हां इक परसैंट जेह्की है तुसें ओ डिस्काउंट लब्भी जाह्ग पैंसलां दा डब्बा लैना होग नटराज दा अगर लैना होग तुसें तां इ'यां अगर इक इक पिंसल लेनी होए तां ओह् लब्भनी तुसें छे रपेऽ दी अगर डब्बा लेना होग तां डब्बे च दस पिंसलां होनियां और उ'दे च रबड़ होना पिंसल घड़ने आह्ला इक शापनर होना ऐ ओह् तुसें पेई जाना कोई पंजताली रपेऽ ना पचुन्जा रपेऽ दा लब्भी जाना ओ हां अगर ज्यादा तुसें कापियां लेनियां ते फ्ही तुसें इक परसैंट सनाया में तुसें इक परसैंट डिस्काउंट लब्भना एह्दे च क्लासमेट कापियें च हां त्रीह् रपेऽ च बी है कापी उ'दे च तुसें थोह्ड़ा डिस्काउंट जैदा लब्भी जाना ओह् कोई दो परसैंट डिस्काउंट तुसें उ'दे च लब्भी जाना त्रीह् आह्ली ऐ पं'जी आह्ली ऐ हां जी सौ रपेऽ दी लैह्गियां तुस तां तुसें दो रपेऽ घट्ट ओ उ'दे च लग्गने दो परसैंट डिस्काउंट थ्होना हां रजिस्टरें च तुसें कोई पंज परसैंट डिस्काउंट लब्भी जाना रजिस्टरें च रजिस्टर हैन सौ आह्ले हैन प'ञां आह्ले हैन स्हत्तर दा अस्सी दा इक सौ बीह् रपेऽ दा हां हां पेंट आह्ले ओह् पेंट आह्ले कलर जेह्के हैन ओह् हैन ओह् बी हैन ओह् दस्स रपेऽ दा पैकेट बी है बीह् रपेऽ दा पैकेट बी है त्रीह् रपेऽ दा बी पैकेट है लग्ग लग्ग उ'दी लग्ग लग्ग वैरायटी जेह्की कीमत ऐ न बक्खरी बक्खरी ऐ उं'दी हां हां पेंसिल बाक्स बी हैन एह्दे च डिस्काउंट तुसें कोई पंज परसैंट डिस्काउंट लब्भी जाना हां जैदा समा जिन्ना जैदा समान लैह्गे तां उन्ना जैदा डिस्काउंट पंज परसैंट तक तुसें डिस्काउंट जेह्का ओ तुसें मिली जाना हांजी हां ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा ठीक ऐ हां रजिस्टर किन्ने किन्ने आह्ले पाने सौ सौ आह्ला ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ आई जाना पुज्जी जाना तुसें